खतखतें मणगणें बांगड्याची कडी मागीर सुंगटाची कडी ताल्ल्यांची कडी माणक्यां चिली सुंगटां चिली आनी दोस बिबींक दोदोल सुक्या सुंगटाची किसमूर दाळ ताल्ल्यांचें सुकें इसवण फ्राय बांगडे फ्राय ताल्ले फ्राय लॅपो फ्राय आणी चोणक फ्राय तिसऱ्यांचें सुकें कुळ्ळ्या शाकुटी आनी सोवराक मुस्गांची भाजी शांगा भाजी चिडकी भाजी शेपू भाजी मागीर पालक भाजी मेथी भाजी बटाट्याची भाजी आनी तांबडी भाजी सांसव मशरूम शाकुती सोलकडी आनी वालाची भाजी घोसाळ्यां भाजी मागीर तामसो फ्राय मुगाची उसळ चण्यांची उसळ आनी बन्स